ہاں ہیلو سر گڈ ایوننگ سر ہاں یس سر سر ہاؤ کین آئی آئی ہیلپ یو یس ہاں تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں سر ایک پروپرٹی میں جو ہے لینڈ بروکر ہوں اور میں وشال پروپرٹی سے بات کر رہا ہوں ہوں تو آپ کو سر زمین یہ بتائیے سر زمین آپ کو سٹی میں چاہیے میں آپ کو ٹاؤن میں دوں کہا چاہیے سر دیہات میں آپ لینا چاہتے ہیں یا سر شہر میں کیونکہ میرے پاس سر دو طرح کی زمین موجود ہے ابھی فی الحال ایک اگر آپ آئیں تو لکھنؤ کے اندر ایک بالکل مین شہر میں زمین ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے اور لکھنؤ سے سر دس کلو میٹر شہر سے دس کلو میٹر کے ڈسٹینس پہ سر ہماری زمین ہے سر اس کا لوکیشن سر اچھا ہے وہاں پر بھی سب کچھ صحیح ہے بس سر پرائس کے اندر دونوں میں ڈفرینس ہوگا کیونکہ جو مین سٹی میں ہے سر وہ اچھا آپ کو دس ہزار ہاں وہ جو دس کلو میٹر جو لکھنؤ سے ڈسٹینس پہ ہے وہاں پر آپ کو سات سے آٹھ ہزار روپے اسکوائر فٹ ملے گا سر اور یہاں اگر شہر میں آپ آتے ہو تو سر وہ بارہ سے لے کے تیرہ کے بیچ میں پر اسکوائر فٹ ہوگا ہاں ہاں سر پورا یہ لیگل ہے اور سرکار کی طرف سے اپروول ہے سر اس میں کوئی دقت نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے سر زمین بالکل صحیح ہے اس کے کاغذات وغیرہ سب لیگل ہی سرکار سے اپروول ہے سر ہاں ہاں سر وہی میں بتایا کہ اگر آپ لکھنؤ سے دس کلو میٹر کے ڈسٹینس پر اگر سر زمین لیتے ہیں تو آپ کو چھ سے سات اسکوائر فٹ چھ سے سات ہزار روپے اسکوائر فٹ ملے گا لیکن وہی زمین اگر لکھنؤ کے سٹی میں اگر آپ سر لینا چاہتے ہیں تو آپ کو بارہ سے پندرہ ہزار روپے اسکوائر فٹ ملے گا سر ہاں سر مارکیٹ پلیس میں ہے اور سر مارکیٹ پلیس میں یہ شہر والی زمین بھی ہے سر اور اس کا لوکیشن تو خیر شہر میں ہے تو سر اس کا لوکیسشن بہت اَچّھا ہے اگر آپ ہمارے وہ جو دس کلو میٹر جو میں بتا رہا ہوں ٹاؤن میں ہے سر وہ اس کا بھی لوکیشن بہت اَچّھا ہے وہاں بھی مارکیٹ ہے پلیس بھی ہے سر اسکول وغیرہ ہیں اس طریقے سے آپ ساری چیزوں کی دکانیں گروسری کی دکانیں آپ کو مل جائیں گی جی جی ہاں سر میں آپ کو اسی نمبر پہ آپ کو لوکیشن اپنا واٹس ایپ کر دیتا ہوں سینڈ کر دیتا ہوں سر ایک مرتبہ آپ آ کے وزٹ کر سکتے ہیں جی میں آپ کو

تھینک یو سر تھینک یو سو مچ